हेल' औ नोंथाङा अरायथा नार्जारी ना क'क्राझार कलेजावहाय फन खालामदोंमोन आङो आङो एन बि बि निउसनि रिपर्टार आरो आं दिनै नोंनावहाय मोनसे इन्टारभिउ लानो थाखाय फन खालामदोंमोन आरो माने नोंथांमोननि माने फरायसालियाव जेराव फरायो बिनि दा माबादि माबायाव दङ माने कुवालिटिआव दङ दा नोंसिनि फरायसालिनिया आबहावाया

औ औ औ औ अ अ

औ औ

दा नों अ दा नोंथाङा माने खनबैसे जे गभर्नमेन्टाव कुवालिफाइड एपयन्ट खालामखो जे माने नोंसिनि फरायसालियावहाय फैनानै माने मास्टारफ्रा जिहेथु फैनो हागोन मा मोनबोगोन नों खनबैसे खालामखांखो अ अ दे नोंथांनिफ्राय दिनै बै इन्टारभिउखौ लानो हानायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय गोजोननाय थाबाय